आओर अधिकसँ अधिक ओ पढ़ै लिखै आओर हमर बिहारके नाम रोशन करै ताहि हिसाबसँ जे छै विद्यार्थीके पढ़ाएल दैके लेल अधिकसँ अधिक

आओर पढ़ि रहल छै लेकिन एखन जे लाइनपर अएबाक चाही दुर्गतिसँ ओ एखन धीरे धीरे मतलब ओतेक तऽ नहि भेलै हँ तहन हमरा सामने ई छै जे

आओर मिडिल इसकुलमे जे छै पहिने बहुत कम विद्यार्थी जाइ

बहुत नीक इसकुलमे पढ़ाइ लिखाइ चलै लगलै हँ प्राइमरी इसकुलके बेबस्था बड़ा सुनिश्चित भेलैए आओर अपनोसबके एम्हर जे छै हाइ इसकुल इण्टर बी ए एम ए अहूसबके विद्यार्थी जे छै से नीके ठीके ठाक आबै लगलै कॉलेजमे